हाँ भैया हमको फ्रूट चाहिए था कुछ हमको पाँच किलो संतरा चाहिए और सात दर्जन केला चाहिए और तीन किलो तीन किलो अंगूर चाहिए पाँच किलो केला वो सेब चाहिए और दो किलो अमरूद दे दीजिएगा पाँच किलो सेब बोले हैं और दो किलो अमरूद बोले हैं

तो कितना प्रा हाँ तो कितना प्राइज़ हुआ

अच्छा छः हज़ार हो रहा है तो स सड़ा नहीं रहना चाहिए उसमें एक भी ठीक है हाँ

हाँ ठीक तो सुनिए इतना तो पैक कर दीजिएगा और कुछ अलग से भी बोल रहें उसको भी पैक कर पैक कर दीजिए दो किलो नाशपाती दे दीजिएगा और तीन किलो अमरूद दे दीजिएगा और दो किलो अनानास दे दीजिएगा और एक किलो सेब पैक कर दीजिए और क्या कहते हैं एक किलो दशहरी दशहरी आम दे दीजिएगा हाँ कितना हुआ इसका जो अलग से बोले हैं

पैंतीस सौ रुपए और जोन दोनों दोनों दोनों का डिस्काउंट काट कर हमको पेमेंट बता दीजिए हाँ पचपन सौ ठीक है अच्छा तो तो हमारे घर पे डिलिवर कर करिएगा ना पता हम बता दे रहें मिर्ज़ापुर भरूहना

हाँ

ठीक है अच्छा ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो कोई दिक़्क़त नहीं होगी ना ठीक

ठीक है अच्छा तो सुनिए भैया हमको ना ये कल ही चाहिए हाँ कल चाहिए क्योंकि छेकैया है छेकैया में लेकर जाना है हाँ तो बता रहे हैं कि और पैकि पैकिंग भी अच्छे से कीजिएगा ना